जोंनियाव दा एल पि स्कुल दङ सोरकारि स्कुल आरो जोंहा इंलिस स्कुल दङ आरो मोनसे साइडआवबो इंलिस स्कुल दङ आरो सोरबा सोरबा प्राइभेट बिदिनो टिउसन हल दङ बायदिसिना दङ बिदिनो अंगनबादि स्कुल दङ बिदिनो गथ'फोरनो माब्लाबा माब्लाबा माइरं रानना होयो माब्लाबा होआ कुनु थिकना गैया माइरं राननायाबो बेनो आरो गथ'फ्रा बिदि माइरं होयो खिसिरि जाहोयो जोंना भैरबकुन्द' एरियायाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै स्कुल दङ भैरबकुन्द' एरियायाव कलेज गैया जि हाइस्कुल दङ बिदिनो आरो नबदया हाइस्कुलखौ गैया नबदया हाइस्कुल गैया माने नङा माने हाइस्कुला जोंना माबानिफ्राय बेसिम दङ जेनेबा क्लास नाइनसिम बेसिम दङ क्लास नाइन जेनेतेने इंलिसा टेनसिम दङ नाइनसिमल' दङ जोङो उदालगुरियाव दङ सरकारि स्कुलाथ' ओरैनो मा बुंबावनो सोरकारनि स्कुल मोजाङानो दङ मोजाङानो दंथ'यो दा दसे दाथ' सोलिगासिनो दं जोंनियाथ' मा बुंबावगोन आंहा फिसाजो सासेल' दङ आं सोरकारि स्कुलावसो फोरोङो प्राइभेट स्कुलखौ बारा मिथिया प्राइभेट स्कुलाबो मोजाङानो दा दसे पास जागासिनो दङ दा अबयस्से सोरकारियावबो नाम लाखिदों मानो होम्बा दिनै गाबोन स्ट्रं खालामबाय दा मेथ्रिक पास जाबाय सोरबा सोरबा बाइकबो मोनबाय माथो खालामबावनो आं सोरखारियाव फोरोङाखै प्राइभेटावसो फोरोंदों आङो